कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का बहुत सा बहुत सारा योगदान है मध्य प्रदेश में बहुत ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कला से बहोत जुड़ी हुई रहती है जैसे काँच की चूड़ियाँ उस में अलग अलग रंग के बनते हैं अलग अलग डिज़ाइंस के बनते हैं कपड़े जिस में अलग अलग रंग चढ़ते हैं और अलग अलग डिज़ाइंस से वो पहने जाते हैं और अलग अलग तरीक़े से उसको उपयोग में भी किया जाता है उसके अलावा बिंदियाँ अलग अलग तरीक़े के और अलग अलग रंग की भी बिंदियाँ बनती है और उसको अलग अलग जगाहों में भी दिया जाता है और तोहफ़ों में भी कभी कभार चित्रकार और कलाओं की बहुत चीज़े दी जाती है जैसे कि चित्रकार वाली पेंटिंग्स और भी बहुत चीज़े और इस लिए मध्य प्रदेश में बोह का योगदान बहुत है कला के क्षेत्र में